हमरा मधुबनीमे सांस्कृतिक उत्सव जे अइ से दुर्गापूजा छैठ भरदुतिया होली जुड़शीतल मकरसङ्क्रान्ति श्रावणी जितिया छैठ ई सब तऽ हमर सबके मुख्य कहलकै जे कि पाबनि तिहार अछि मधुबनीमे कृष्णोके पूजा होइ छै दुर्गोके सब देवी देवताके पूजा पाठ हमरा सबके जतेक मिथिलाञ्चलमे होइत अछि से बहुत कम ठाम होइत अछि देखलियै यऽ हमरा सबके ई पाबनि तिहार कहलहुँ तऽ सालमे कहलकै जे कि दसो एगारह महिना पाबनिये तिहार होइत रहै छै मात्र चैते टा एहन मास होइ छै तै मे हमरा सबके कहलकै जे कि सुध बाधवला काज नहि होइ छै नहि तऽ